جس ترکیب پر ہم نے کھانا بنانا شروع کیا تھا اور اس ترکیب میں کچھ کمی ہونے کے بعد ہم اس کھانے کو پھینکیں گے نہیں بلکہ اس کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے جیسے ایک ڈش ہے حلیم اس حلیم کو جب ہم بناتے ہیں اور اس میں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے جیسے حلیم کو بناتے وقت اس میں پانی کی مقدار اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پانی کی مقدار کو صحیح کرنے کے لئے ہم اس میں کچھ اضافے کریں گے جیسے پانی کو پینے کے لئے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے چنا چنے کو ہم ایک مقدار کے مطابق اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے گھوٹیں گے تاکہ وہ چنا اس میں پانی پی جائے اور اس طرح سے ہم کھانے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ہم کھانے کو پھینک نہیں سکتے